हेलौ नोंनाव माबा माबिफोर मैगंफोर दं नामा बाल मा मा मैगं दङ ए ए ए ए ए

ए

आं मालाबा लायगोन दे कफि एसे औ कफि एसे लाव एसे मुला एसे लायगोन आङो ओमफ्राय दामालाय बेसेबांथो फानो नोंसिनिथिंलाय दे मालाबा लायगोन आं एसे खम लादो आरो औ

मा जाखो औ दे माला मालाबा लायगोन दे ए थाजा थाजा दे थाजा थाजाखौनो दोन दे खागोदान खागोदानखौ माने फाननो हायाबा रानबा दाम खम मोनो नालाय दे ए औ दे माब्लाबा लायगोन आं औ दे दे